جی میری سب سے پسندیدہ صنفوں میں افسانہ صنف شامل ہیں اگر مجھے ساری زندگی صنف پڑھنے کا موقع دیا جائے تو میں افسانے کو سب سے زیادہ پسند کروں گا کیونکہ میں نے ابھی بھی سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت پڑھا ہے جس میں ایک حقیقت کا اِنکشاف ہوتا ہے جو یقیناً ہمارے سماج میں جتنی بُرائیاں ہیں وہ ایک تحریری شکل میں ہمارے سامنے لانے کا کام سعادت حسن منٹو نے کیا جب اُن کی صنف پڑھتا ہوں کوئی کتاب پڑھتا ہوں کوئی افسانہ پڑھتا ہوں تو میری آنکھوں کے سامنے ایک خاکہ آ جا بن جاتا ہے تو یہ صرف کہانی نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور اُنہیں پڑھ کر آخر میں مجھے اپنے آپ سے تبصرہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ کیا مجھے کرنا چاہیے ایک سوچنے اور سمجھنے کی معاشرے سے بُرائیوں کو دور کرنے کے لیے سعادت حسن منٹو انسان کو مجبور کرتا ہے سوچنے پر یہ بات ہے